साढ़ै मढ़ो कुक्कड़ बी होंदे अस कुक्कड़ बेचने आं लोकें ई मीटा आस्तै अंडे बी दिंदियां कुक्कड़ियां अंडे बी बेचने आं अंडे बी दिन्ने आं लोकें गी खाने गी अस सा दूआ भिड्डां बक्करियां रक्खी दियां होंदियां लो असें मड़ो ओह् बी रक्खी रक्खना पैंदियां उनें ई फ्ही मीटै बास्तै दिन्ने आं अस लोकें गी बेचने फ्ही ओह्दे पैसे बी थ्होंदे लोकें बड़ी बड़ी दुए रकम बी बनदी ऐ खरे रक्खे दे होन भैरु छैरु तां खरे पैसे बनदे नेईं रक्खे दे होन तां नी बनदा किश बी डंगर रक्खे दे होन तां गवां मेहीं रक्खी दियां होन तां ओह्दा बी बत्थेरा फायदा साढ़ै दुद्ध बी लोड़दा देहीं लोड़दा ते दुद्ध बेचने हट्टियै ते चौपड़ बेचने हट्टिया कलाडियां दिन्ने आं हट्टिया खोआ बी बनाने अस ओह् बी देई सकने ते चार पैसे बनी जंदे ओह्दे बी साढ़े इयै कम्म न ते असें इयै कम्म कीते सारे लोक इयां ई करदे ते सारा किश इयै देआ दुद्धै दा बी बत्थेरा फायदा गौ मेहीं दा बी बड़ा फायदा अस लोकें गी इयै गलाने कि माल बच्छु रखो भिड्डां बक्करियां रक्खो कुक्कड़ पालो अपना घरा देओ हट्टिया नेईं खरीदेओ अपना घरा दीज देओ ते बड़े सारे लोकें बथेरियां हट्टियां बी रक्खियां घर केइयें कुक्कड़ियां बी रक्खियां केइयें माल बड़े रक्खे दे भिड्डां बक्करियां बत्थेरियां रक्खी दियां उंदा इक पालन पोशन करना ते बस ओह् बेचनियां फ्ही कोई आवै तां दिन्ने आं खरे पैसे बी बनदे ते कुसै लै नेईं बी बनदे हैल बी होंदा कन्नै गोहा शैल होंदा कन्नै ओह पा बी होंदी ओह्दी गोहा डंगरा दा होई गेआ डंगरै मेंही दा गोहा बी बड़ा शैल होंदा शैल फसल होंदे ओह्दे कन्नै ते अस लोक इयै जे होन्ने बचारे फ्ही असें इ'यै जेह् कम्म करीर गुजारे करना पौंदे केह करना फ्ही अस ग्रांऽ बाले लोक जेह्ड़े ऐ अस सारी दुनिया इयै देआ करदी इयै दे रोजगार रक्खे दे होंदे असें हर इक दुनिया माल रक्खा भिड्डां बक्करियां डगंर मेंही सौ फायदे लैंदे हट्टियां ला लागां लांदियां दुद्ध बेचना देईं बी दिन्ने हट्टियां दुद्ध बी दिन्ने ते बिकी आ साढ़ा दुद्ध बी बिकी गेआ हून ता बत्थेरियां सूरतां चली दियां हर इक चीजें दियां ते असें ई इ'यै जे गुजारे कीते बचारे लोकें